जब हम किसी चीज़ को व्यंजन बनाने की तैयारी में लगे रहते है मतलब किसी भी चीज़ को डिश अगर हमें कोई भी डिश बनाना हो तो उसके लिए हम एक सूची बनाते हैं एक सूची में हम सब्ज़ियाँ दाल मटर अजीनोमोटो नमक तेल ऑयल यह सारी चीज़ें जो है हम जो भी खाने में यूज़ होते हैं बनाने में वह सारी चीज़ें हम उसमें तैयार कर लेते हैं लिख कर कितना लेकर आना है उसको जाकर बाज़ार में लेकर आगे उस सामग्री को हम जो है बनाते हैं तो पहले हम सब्ज़ियों को अच्छे से जिस तरीके से काटना होता है पतला पतला या बड़ा बड़ा पीस या पतला पीस जिस हिसाब से हम डिश बनाना चाहते हैं उस हिसाब से हम उसको जो है काट लेते हैं फिर हम जो है कड़ाही या पैन रख कर उसमें जो है ऑयल डाल कर सब्ज़ी डाल कर मसाले डाल कर खाना जो है तैयार करते हैं तो इस तरीके से हम जो है खाना अच्छे से जो है बना लेते हैं यह मसाले और सब्ज़ी का उपयोग करके और ऑयल का उपयोग करके यह सारी चीज़ें हैं जो खाने बनाने में यूज़ होती है